देखू ई शुरूसँ ही मानल गेलैए जे पक्षीकेँ दाना खुआबक चाही तऽ हम अपना मिथिलामे देखै छियै बहुत सारा आदमी कबूतरके लेल एकटा बहुत नम्हर घर जँका बना दै छथिन जे ऊँचगर रहै छै नीचाँसँ ओकरा पी पीलर या खम्भा या सीमेंटक पीलर हुए या बाँसक खम्भा हुए या मोट लकड़ीके हुए आ ऊपर गेलाके बाद ओकरा सुन्दर ढङ्गसँ एकटा घरके आकार जँका बना देल देल जाइ छै जाहिमे ओ कबूतर जे छै से अपन वास करै छथिन अपन रहै छथिन ओहिमे हुनकर भोजनक व्यवस्था भी राखल जाइ छै तऽ ई तऽ भेल जे बहुत आदमी अपना दरवज्जापर एहि टाइपसँ बना कऽ राखै छथिन आ बहुत आदमी एहन छथिन जे चिड़ै चुनमुनीके लेल अपना छतपर पानिके जे अइ से एकटा ठहरावके जे अइ से व्यवस्था कऽ दै छथिन जे एतय पानि रहै आओर किछु ओकरा दाना पानी जे चुनि चुनि कऽ जे खाइ छै ओकरो जे छै से छिड़काव कयल जाइ छै ताकि ओ पशु जे पक्षी जे छै ओ जे छै से दाना खेतै आओर ओकरा जँ प्यास लगलै तऽ ओ पानिओ पीतै तऽ ई एकटा भेलै जेकि जीवके रक्षा केनाइ तऽ जीवके रक्षा केलियै तऽ अहाँ पुण्यक भागी बनलियै चिड़ै चुनमुनी कतय खेतै ओकरा तऽ खाएके लेल कतहु कोनो केओ हुनका के लेल भोजन तऽ नहि बनेने छै ओहो जीव छथिन कहावत छै जेकि हर जीव आत्मामे प्रभुके वास छै तऽ जीव तऽ ओहो भेलै जे चिड़िया छै ओहो जीव भेलै ओकरोमे प्रभुके वास भेलै तऽ ओ भोजन कतय करतै ओकरा भोजनक व्यवस्था अहाँ अपना छतपर अहाँ अपना घरपर भी राखि सकै छियै जाहिसँ ओ चिड़ै चुनमुनी केम्हरोसँ घूमैत एतै दूटा दाना खा लेतै पानि पी लेतै संतुष्टि भऽ भए जेतै